جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ دلی کا جو علاقہ ہے اور اس کے آس پاس کے دلی اور نواح ہے دلی کا جو ایریا ہے پورا یہ یہاں پر اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو جب یہاں پر مغل راجاؤں کا راجاؤں کی حکومت تھی یا اس کے بعد جو راجا ہوئے ہیں ان کی حکومت تھی یہ سارے کے سارے راجا نارملی یہ مسلمس تھے تو یہاں پر ڈومینٹ جو رہا ہے یا جو غالب مذہب رہا ہے وہ اسلام کا رہا ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں یا بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں یہاں پر ہندو مذہب کا ہم عصر زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہندو مذہب کا غلبہ ہے اور ہندو مسلم یہاں پر دونوں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا یہ دو دو بڑے مذاہب ہیں یہ ان کا سارا کام اور سارے لوگ یہاں کے مل مل کر بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں اور یہاں زندگی گزارتے ہیں